हमरा आरके इएह अच्छा अच्छा भाषामे बोलय छियै मैथिली भाषामे इएहे भाषा हमरा आरके पसन्द पड़य छै लेकिन आइ काल्हिके बच्चा तऽ हिन्दी बोलय छै हमरा आरके कतहु डॉक्टरे कन जाइ छियै डॉक्टरे लग जाइ छियै इलाज करबय लए तऽ अपन इएहे भाषा बोलय छियै हउ डॉक्टर साहेब हमरा दबाइ करनाय छै हमरा बोखार लागलैय

लेकिन हमरा आरके तऽ हिन्दी नहि पड़य छै हमरा आरके पसन्द पड़य छै इएहे अपने भाषा पसन्द पड़य छै इएहे मैथिलिये भाषा पसन्द पड़य छै अपना आरके अपना हमसभ आदमी सभ बैठय छियै तब मैथिलीमे बात करय छियै अपन बैठय छियै हँसय छियै बात विचार अपन करय छियै खुशी महसूस होइ छै कहीं जेबे करय छियै घुमय फिरय लए दस आदमीमे कहीं पर बैठबे करय छियै तऽ अपन ई बात करय छियै लेकिन आइ काल्हिके बच्चा सभ तुम कहिके बात करय छै रे भी कहि देलक बोलल तऽ हिन्दी लेकिन ओइमे रे बे करि देलक तुम ताम करि देलक बोलयके अथी नहि भेल लुइर नहि भेल चलयके लुइर नहि भेल पहिलुका भाषामे बैठू सुइत रहू खाय लिअ आब तऽ कहलक रे खाय लेल हिन्दीमे कहलक लेकिन ओइमे तऽ लसि रहय छै नहिये ने ओइमे तऽ चलयके ढङ्ग नहि रहय छै लेकिन कहलक बोलल तऽ हिन्दीमे आओर पहिलुका भाषामे रहय जे शान्ति रहय लागय रहय बोलय सुनयमे बढ़िआँ लागय रहय मिलन मिलनसार बोली रहय चलय रहय ठीकसँ बैठय रहय ठीकसँ हर चीजमे ठीक रहय आब तऽ से नहि छै करलक हिन्दीमे बात आओर भेल अथी लागल की जे अथी नियर बोलय छै कहींपर जाइ छै लोग मेलेमे जाइ छै तऽ अपन बढ़िआँसँ बोलय छै हे यौ हे ई सामान दिअ ने हमरा हेना ई करू ने आब तऽ कहलक हे हे हे ई सामान दए ने हमरा हउ नहि देबहक पहिलुकामे हरचीजमे विचार बढ़िआँ रहय खइबय करय रहय तऽ परिवारमे बैठय रहय अपन बढ़िआँसँ बैसू खाना खाउ हे यौ भात लाबू सब्जी लाबू एना करू हे ई नहि बढ़िआँ भेलय आब अब तऽ गाइरेसँ बात करय छै करय छै हिन्दीमे बात लेकिन गाइरियेसँ बात करय छै पहिलुका जमाना किछु आओर रहय आबके जमाना किछु आओर छै हमरा आरके तऽ पहिलुके जमानाके छियै पहिलुके जमाना बढ़िआँ लागय छै सभचीज बढ़िआँ छै सुन्दर पहिलुके जमाना आबके जमानामे बोली निकलय छै हिन्दीके लेकिन ओकर बहुत बड़का अथी निका निकलय छै आओर पहिलुका जमानामे लोग अथियो जे कुछो जे बोलय रहय ने लड़ाइयो करय रहय ने तऽ ओहो बढ़ियें लागय रहय सुनयमे आब से नहि छै आब आब तऽ मायके कहलक मम्मी खाय लए ला देबही कि नहि देबही आयल इसकुलसँ बच्चा लेकिन बोललक अथीये नियन तब तऽ हरचीजमे तऽ आब बदलि गेलैय ने इएहे सभ छै केना रहतय केना चलतय से सभ नहि छै कतहु सतसङ्गे मे जाइ छै तब बढ़िआँ सुनिकऽ आबय छै लेकिन रस्तेमे आबिकऽ बदलि जाइ छै इएहे सभ छै हमरा आरके तऽ हमरा आरके तऽ अच्छा लागय छै इएहे अपन मैथिलिये भाषा लेकिन बाल बच्चाके हिन्दियेमे बात करय छै हरचीजमे उठबो करतय तऽ हिन्दिये बोलते बैठबो करतय तऽ हिन्दिये बोलतय हमरा आरके तऽ उ भाषा नहि छै